جیسے جیسے وقت اور حالات گزرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ زبان میں بھی بدلاؤ آ جاتا ہے جیسے کہ ایک بہت سال پہلے فارسی کا دور دورہ تھا ہر آدمی کی زبان پر صرف فارسی ہی بولی جاتی تھی امیر ہو یا غریب عام ہو یا خاص ہر کوئی فارسی بولنا پسند کرتا تھا پھر دھیرے دھیرے فارسی کا دور ختم ہوا اردو کا دور دورہ شروع ہوا لوگوں کو اردو میں بات کرنا پسند آنے لگا لوگ اردو کو پسند کرنے لگے پھر اس کے بعد اسی طریقے سے ہندی کا دور دورہ بھی آیا ایک وقت میں ہندی میں بھی لوگ بات کرنے لگے سنسکرت میں لوگ بات کرنے لگے ابھی زمان حال میں لوگوں کو انگریزی زبان بہت زیادہ محبوب ہے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم انگریزی کو سیکھیں انگریزی تہذیب کو سیکھیں انگریزی زبان کو سیکھیں انگریزی میں بات چیت کریں یعنی وقت اور حالات ان دونوں کے ساتھ ساتھ زبان بھی زبان میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر کام کرتے رہنا چاہیے